میرے خیال میں حكومت كو خیالوں كے فروغ دینے كے لیے اور زیادہ رقم خرچ كرنے كی ضرورت ہے اور مزید فنڈ جاری كرنے چاہیے تا كہ ان كھیلوں كو فروغ دیا جا سكے اور ہمارے معاشرے ترقی كر سكے اور اگر مجھے موقعے ملتا ہے تو میں ہندوستان میں كھیلوں كے میدان كو بہتر بنانے كے لیے سب سے پہلے تو كوشس یہاں كروں گا كہ جو بھی كمیاں ہیں ان میدان كے اندر ان سارے كمیوں كو دور كروں گا جیسے كہ وہاں پر بیٹھنے والوں كی تعداد كو بڑھاؤں گا بڑھاؤ دینا اور اسی طریقے سے ٹكٹ وغیرہ جو انتظام ہے اس میں جو كمی پیش ہے ان سارے چیزوں پر غور كرنا یا سارے چیزوں ایسی ہیں جو ہمارے كھیل كو اور كھیل كے میدان كو ترقی دینے كا ذریعہ ہیں